मोबायल हो बरो तितलोच वायट बी आसा वायट म्हळ्यार जशें रेडियेशन जाता जशें जशे मोबायलाचें टॉवर जाले झाडांक प्रोब्लम जाता पक्षांक प्रोब्लम जाता मनशाक प्रोब्लम जाता दुसरे दुसरीं दुसरीं दुयेसां जाता कॅन्सर म्हळ्यार लोकांक दोळ्याचो प्रोब्लम खूब जाता मोबायलाक हें मोबायलांतल्यान तशेंच आमचीं भुरगीं आताचीं भुरगीं म्हळ्यार कितें पयलीं कितें आसलें मोबायल ना ओनली स्कुलांतल्यान येयले शिकपाचें बूक काडपाचो आतां भुरगीं तशीं करना शिक स्कुलांतल्यान येयलीं मोबायल घेवून बसतात मोबायलार ती पब्जी गेम येयल्या ती रात दीस तिच पब्जी खेळत रावप आनी फ्रेंड्सा वांगडा व्हाॅटसॅप करोवप आनी कितें कितें उलोवप मागीर तशेंच पबजी खेळून भुरगीं तीं पबजीन चलता तशें करून आपूण करपा पळयताथ आनी तशेंच हें आतां हे मोबायलान आनी एप्स आह नीव नीव व्हाॅटसॅप इंट्साग्राम फेसबूक तितूतल्यान दुसऱ्याचो फोटो काडून दुसरी आपूण आयडी कोरून तेका बाबड्याक ब्लेकमेल करून तेका मागीर यें करप तें मागीर ब्लेकमेल जावन तेजे कडेन वयता मागीर तेका त्रास करोवप मागीर तशेंच भुरगे मो मोबायलान खूब कितें दोळ्यांचो इफेक्ट जाला म्हळ्यार रातीन भुरगे कितें कोणाक कळना आतां तर सगळे भुरगे मोबायल यूस करतात आनी रातीन न्हिदले कडेन मोबायल घेवन रावप न्हिदोवप ना रातभर पेरन्ट्सांक कळना तो आपल्या रुमान इतलो चादरान मोबायल घेवप पेरेन्ट्स पळयता म्हण वयल्यान चादर वयल्यान घेवप आनी तें ब्रायटनेस सारके दोळ्यार पडून तेका मागीर न्हीद पडना सकाळ फुडें न्हिदेचो प्रोब्लम मागीर तेका खूब दुयेसां भशेन दुयेंस जाता आनी तशेंच दोळ्याचो तर खूब इफेक्ट जाता आताचे चडान चड भुरगे पयल्यार दोळ्याचो चश्मा लागलेलो आसता बिकाॅज ऑफ मोबायल